बैकिंग बैंकिंग सुविधा तऽ भेल यए बैंकमे जे छै पहिले जे जाइत रहियै खाता खोलय लए एक दिनमे नहि होइत रहए हे आधार ला आनह तऽ हे ई करह ओ करह आब हे सर्वर नहि छह लिंक नहि छह ओहो लेल भरि दिन लाइन लगा कऽ खड़ा रहैत रहियै आब तऽ मोबाइलके युगमे जे एलैए सरकारी ततबा फाइदा कयलक यए कि घरो बैसल पैसा निकालि लै छी एहिमे बड़ा सुविधा भेल यए बैंकमे जे कागज हे ई लाबह हौ हे ई एकर गारेन्टर लाबह एक टा जकर पहिलेसँ खाता छै ओ गारेन्टर यए आ तैओ बड़ा दिक्कत होइत रहए इसभ सुविधा एखन तऽ बहुत तरहके देलक यए जे बैंक एहिमे मोबाइल चलबैए नेट चलबैए हे ई चलबैए ओ चलबैए ओकरा सभकेँ आओर नहि दिक्कत हमसभ तऽ बूढ़ आदमी हमसभ तऽ इसभ अपन जमानामे नहि देखने रही तऽ छोटका मोबाइल यूज करै छी ओहोमे मैसेज दैए तऽ अपना नहि बुझै छी दोसरसँ कहै छियै रे एहिमे देखही तऽ की छियै मैसेज किएक तऽ आब चश्मा खोजह हे ई खोजह तऽ बड़ा दिक्कत होइत रहए लेकिन एखन बहुत इसभ मामिलामे बहुत सुविधा देलक यए जे होना चाही से सरकार सुविधा देलक यए सरकारसँ तऽ बहुत अपेक्षा राखै छी कि नहि एकदम ई आगू बढ़बे करत आ बैंकके जे छै से ओ जे बैंकके लोककेँ जायके जरूरिए नहि पड़तै आब बैंकके जरूरी जकरा छै आ जँ किछु हउएह अपटुडेट कराना यए आब कोनो कामसँ जा रहल छी या खाली इएह टा कामसँ नहि जाइ छी कोनो कामसँ जाइ छी तऽ हे दए देलियै पासबुक हे कनि टा अपटुडेट कए दिहक हौ अपटुडेट कए दैए आ इसभ सुविधा तऽ यए बहुत तरहके ओतेक भेल जाइए आ दिनोदिन बढ़ले जाइ छै जब सरकार जे कहै छै कि सभकिछु एहीसँ हेतै तऽ ओ छै जे बड़का मोबाइल रखैए ओहिसँ बहुत सुविधा छै सुविधा तऽ एकपर एक देने छै आओर तऽ इएहसभ भए रहल यए आ बैंकके जे आब नहि तऽ बैंक जैऔ आ ओकरा आब मैनेजरकेँ कहियौ आरो कैशियरकेँ कहियौ तऽ फेर चपरासीकेँ कहियौ ढेरी तरहके बात रहए लफड़ा रहए बैंकसँ टाका निकाली रस्तेमे छीन लिअय एहन दि दिक्कत रहै लेकिन ओसभ सुविधा मिलल यए आ एखनहु बहुतकेँ छीनै छै बैंकसँ टाका निकालै छै हउएह हालोमे निकाललकै किछु आदमी आ हे ओकर हे इतना टाका छीन लेलकै हे ओकर इतना टाका छीन लेलकै तऽ इसभ सुविधा सरकार देलकैए बहुत आदमीकेँ देखै छियै ने बैंक जाइए आ ने टाका निकालि कऽ दै छै मोबाइलेसँ मोबाइल टाका दए दै छै हमरा सभकेँ तऽ नहि आबैए जे चलबैए जानैए बाल बच्चा सभकेँ देखै छियै मोबाइलेसँ एहि मोबाइलसँ ओकरा टाका भेज देलकै या एतेक अपना या एतेक दिल्ली टाका भेजनाइ छै मोबाइलेसँ भेज दैए इसभ बदलाव तऽ बहुत सुन्दर भेलैए जेकि